बिहारके जे शिक्षा व्यवस्था छै बहुत बदसँ बदतर भेल जा रहल छै हालाँकि आब रिजल्ट एकर समयपर अबै छै जाहिमे की केन्द्र सरकार दोषी नहि छै अइके लेल हरदम बिहारके शिक्षा व्यवस्था राज्य सरकार दोषी छै किएक तऽ यदि समयपर रिजल्ट नहि हेतै समयपर परीक्षा नहि हेतै तऽ केना काज चलतै कहू बिहारके व्यवस्था एहन हेबाके चाही